हॅलो आं तुम पुरुमेंता सामान इकताय आमच्या जॅक्सन बाबान नंबर दिला तुमगेलो आं ते कितकेंच मेळटा आं ते ये बांगडे केशे बांगडे केशे गय चोड म्हारग जालां न्हय रे माश्शें इल्लें लॅस कर माश्शें आतां लॅस कर मरे आम देगांयनी लोकल मरे एसो सवाय दिवपा मरे गोंयकार गोंयकार आं दे हय आनी मिस्सांग्यो जाय आसल्यो म्हाका मिस्सांग्यो चारश् चारशी चड म्हारग जाल नायी आतां बाज्रांत सवाय मेळटा मरे आनी

आसा पूण लॅस कर मरे ते धर मरे लॅस आं चय आंं फायनल मागीर म्हणनाका आं चड काडटा म्हणून पोयशे आं आनी इली कोतमीर जाय आसली म्हाका एक अर्द कील एशी आं आनी आनी कितें मेळटा तर सुकीं सुंगटां सुकीं सुंगटा बरीं लागताय मरे तीं चय आं म्हाका फूल पावस म्हणल्यार उरपा जाय तीं मागीर पिड्यार जालीं जाल्यार मागीर झगडो मागीर बेश्टें यें जातलें हां जाल्यार तीं तींवूय दर तशें जाल्यार मागीर एक एक कील एश दर तीं सुंगटां ना आं आनी ना बोमी तीं हायनाय न्हय आतां आनी आनी दुसरीं खंयचीं सोल बी आय हां आंब्या सोल दर आं कित्याक मागीर पावसा आम बी कांय आसनाय न्हय तीं सोलांय मेळनाय तीं देडशे रुपया आं चल तींवूय दर त सोलां ओके बरें आनी मागीरचो मागीर व्हरपा येता हांव तें सोगलें पॅक कर आनी दवर आं बरें बरें बरें बरें आं बरें बरें रे येता येता